आर्टिफिशियल इंटैलिजेंस जी जेका लहर हिनमहिल असांजे समाज में हली रही आहे इन जा घणे ई फ़ाइदा आहिनि कम जल्दी थो थी वञे घणनि माण्हुनि खां घटि माण्हुनि में कम थो थी वञे पियो ऐं जल्दी थो थी वञे पर इन ई जा नुक़सान बि घणा आहिनि पैसनि सां संबंधित कोई बि फ्रॉड आसानी सां थी वेंदो ह्यूमंस जॉब्स माण्हुनि जे जॉब वञण जो ख़तिरो वधी वेंदो उन ई खां पोइ ए आईअ जो सभिनि खां वॾो प्रभाव इहो पवंदो कि जेको जुड़ाव आहे हिक शिक्षक जो विद्यार्थीअ सां साम्हूं पढ़ाइण जो उहो ख़तमु थी वेंदो